اے آئی معنے آرٹیفیشیل انٹیلیجینس مطلب اس سے بہت سے فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہے جیسے کہ ابھی آپ فائدے کی بات لے لو تو آپ اس کو کئی کسی طرح کا بھی سوال کرو وہ نہیں نہیں کہے گا وہ اس کا مطلب بولے گا اور اس کے آگے پیچھے کا اس کا فائدہ نقصان ہر چیز بتائے گا اور رہی بات اس کے فائدے کی لوگ جو ہے اس سے کئی چیزوں کو فائدہ اٹھا رہے ہیں جو چیز نہیں معلوم ہے یا گھریلو لے لو یا اس کے کام کے حساب سے لے لو یا پھر کاروباری حساب سے لے لو یا پھر کوئی آفس جانا ہے وہاں کا لے لو ہر چیز کی آ ہر چیز کا علم یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجیس کے پاس ہوتا ہے یہ آج کل کئی ایپس کے ذریعے بھی لوگوں کے طرف پہنچ رہا ہے اس کا بہت سا فائدہ ہو رہا ہیں لوگوں کو